रौदी प्रचण्ड आबि गेल छल एहिमे नहि तऽ लोकके रोजगार नहि मिलै छलए सभ बेरोजगार भऽ गेल छलए खाए पिबैके लेल अन्न नही सभ बेघर सभ भऽ गेल छलए एक समय एहन आयल से एहन बाढ़ि आयल से बाढ़िमे पुरा सभ दहा गेल ओहि बाढ़िमे किछु नहि बचल पुरा खेत पानिसँ भरि गेल आओ ई बाढ़िमे सभ किछु नाश भऽ गेल ई प्रचण्ड बाढ़ि ई प्रचण्ड बाढ़ि सभ किछु के बर्बाद कऽ देलक ई बाढ़िमे